बोलिए भैया ओके आइसक्रीम चाहिए कौन कौन से फ्लेवर चाहिए भैया हमारे पास तो सब फ्लेवर है जो चाहिए वो मिल जाएगा

अमरिकन नट्स ले लो चॉकलेट डयमंड ले लो चॉकलेट डार्क चॉकलेट ले लो वनीला ले लो स्ट्रॉबेरी ले लो कितने हैं क्या फैमिली पैक ही चाहिए ना हाँ आराम वो तो बॉक्स फ्लेवर में भी मिल जाएगी और फैमिली पैक में भी मिल जाएगी

हाँ वहाँ तक कर देंगे और एक बंदा चाहिए हायर वो भी करवा देंगे

कितना बॉक्स कितना किलो चाहिए कितना बॉक्स चाहिए कैसे अच्छा आदमी के हिसाब से अभी हाँ तो एक बॉक्स आता है साढ़े पाँच सौ रुपए का वो पाँच लीटर का उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा ऐसे तीन ही हजार का करीब है नहीं वो तो वो देगी नहीं तो डिस्काउंट जो मिलेगा कम्पनी से वो आपको दे देंगे हाँ भैया हाँ जो जो जो बच्चों के लिए ठीक होगा ना जैसे मिल जाएगा कह रहे हो हाँ वो वो भी मिल जाएगी इसमें भैया इलायची फ्लेवर है चॉकलेट फ्लेवर है बदाम फ्लेवर है नॉर्मल डबी फ्लेवर है और पिस्ता फ्लेवर हैं हाँ उसमें पिस्ता फ्लेवर इससे बड़ा मिल जाएगा

हाँ देखिए हाँ वो भी मिल जाएगी हाँ मैं कह रहा हूँ ना आप जो चाहिए वो मिल जाएगी सब दिलाते हैं ठीक है जी

नहीं नहीं होलसेल रेट में जाएगा हाँ वो क्या है ज़्यादा ज़्यादा खरीदने पर कम्पनी भी डिस्काउंट दे देती है नहीं नहीं वो आ वो कस्टमर को मिलता है कम्पनी जो डिस्काउंट देती है वो हमें नहीं कस्टमर को देती है हम हम हम आपको वो बिल दिखा देंगे ना यार ऊपर से आएगा जो उसमें हमारा परसेंट लिखा होता है वो परसेंट हम लेंगे बाकि हम आपको दे देंगे जी ठीक है ठीक है तो